आंथ' आगोलाव जेनेबा चायनिस मबाइलसो बाहायोमोन जे आगोल जेनेबा चायनिस मबाइल बाहायै बाहायै बिराद गोबाव बाहायदों बाहायखांनानै दाथ' आरो जुगाबो सोलायबाय दा फ'न माबा जाहैबाय स्मार्ट फ'नफोरनि टेकन'लजिया दस्रा जाहैबाय दा मा फ'न होनो बेखौ दा बेखौ बाहायसै बे फ'नजों जोंहा फ'न थायोब्ला अनेक खामानियाव बाहायजायो जों इन्टारनेटनि जगै जों साख्रि थाख्रि एप्लाय खालामनो हायो बा बबेयावबा इलेक्ट्रिक बिल बबेयावबा मा बिल बेफोरखौ बाहायनो हायो बे फ'नजों बबेबाफोर थाङोब्ला न'नि मानसिजों रायज्लायनो हायो दाथ' आरो फ'न गैयाब्ला मानसियानो माबा मोनसे बावनाय बायदि मोनलायग्रासो जाबाय आरोखि बे एनड्र'इड मबाइल मोननानै दा बे माबाइलजोंनो अनेक खामानि मावनो हाग्रा जाबाय दा आगोलनि जुग गैला दानि जुगा दस्रासै दा मबाइल आरो मबाइल जुग जाहैबाय दा मबाइलनि दारैनो गासैबो बेंकआवबो थाखा फैसा दोनोबा मबाइलनि माबाजोंनो जाहै जोब्बाय बबेबा बाजाराव थाङोबा बाजारावबो मबाइलजोंनो फैसा होनो हासै दा अनेक सुबिदा जाबाय आरो एन्ड्र'इड मबाइजों इन्टारनेट जुग जाहैबाय मबाइल गैयाबा जेबो खामानियानो जाला गोदोनि जुग आरो दानि जुग बहुद पारतयख' दा दानि जि मबाइल बे मबाइलजों बयबो मोजां खामानियाव बाहायोबा मोजां जायो गाज्रि खामानियाव बाहायोबा गाज्रि जाहैयो बिदिनो आरो खिन्तु मोजाङानो साबसिन माबायानो दा एन्ड्र'इड मबाइलखौ दा फ्राय मानसिनि आखाइयावनो दंसै बे मबाइलजोंनो अनेक किसु खामानि मावनो हायो बिदिनोसै